अपन काम धाम करै छी अपन रोपनी तोपनी करै छी खाना पीना बनबै छी खाना खाय छी रहै छी सभटा करै छी माल जाल रखने छी गाय महिष रखने छी घास भुसा नीक बेजाय सभ कऽ रहल छी आरामसँ रहै छी सभटा करै छी सभ किछो बढ़िऑंसँ आरामसँ चलि रहल अछि कऽ रहल छी सभटा जे दुःख धन्धा होइया सभ करै छी बिजली से कटि रहल अछि बिजली नहि बरैत रहैया खाना बनबै ला बैसै छी तऽ बिजली लाइट कटि जाइया आ खाना ओना बनि जाइया तब जाकऽ लाइट अबै अछि तब जाकऽ सभ सुतब विदा होइ छी तब लाइट अबैया वएह सभ होइ छै वएह सभ करै छी आओर की कहब